खनिज खनिज जे छै हमरा सब के बहुत दिक्कतसँ मिलैया खनिज जे छै बहुत दिक्कतसँ मिलैया जेना तेना होइया अपन कहुना लै छी लेकिन खनिजोकेँ आबै वाला समयमे बहुत खतरनाके खनिज होइया तेल जे छै तेलकेँ यूज तऽ जादा नहि करै छी गैस धीरे धीरे हमरो गाँवमे जे छै गैस धीरे धीरे बढ़ि गेलै बनै लागलै होय लागलै गैसो सब जे छै उपलब्ध होय लागलै लेकिन हमसब गैस के उपयोग कमो केलहुॅं जल जल जे छै जल जंगल जंगल तऽ हमरा गाँव मे जंगल सब भरल यऽ ई सब जगह इलाका मे तऽ जंगल सब तऽ भरले ने रहै छै जंगल सब काफी जंगल गाछ वृक्ष छै लागल छै हमसब लगबैतो छी आइकाल्हि लगबै छी धीरे धीरे बहुत लगाय देलहुॅं हन लगबैतो छी और जंगल सब तऽ हमरा आर गाँव मे अथी सब मे भरल छै गंगा जे छै एगो गंगा बगल मे छै गंगासँ हमरा सब के बहुत लाभो मिलैया गंगा नदी बहुत पवित्रो छै और लाभो मिलैया ओहिमे हमसब जायतो छी नहबै लेल गंगा नदीसँ हमरा सब के लाभ सब किछु मिलैया गैस सिलिंडर गैस जे छै सिलिंडर जे छै हमरो सब गाँव मे सिलिंडर आब उपलब्ध भए गेलैहन सिलिंडर सब आबय लागलै लाइम स्टोन